जायखिजाया बिजाब बाख्रि जेराव आं बेवहाय थांबाय थायो बेनो जादों पद्मश्री मदाराम ब्रह्म सेन्ट्रेल लाइब्रेरि थामहिनबा पद्मश्री मदाराम ब्रह्म सेन्ट्रेल बिजाब बाख्रि बे बिजाब बाख्रिआव आङो सानफ्रामबो थांबाय थायो आरो बेवहाय आंनि गोनांथि जानाय बिजाबफोरखौ बुथुमनानै बेयावनो आं स्टाडि खालामबाय थायो आंहा आंनि नआव पार्सनेल बिजाब बाख्रि गैया मानोना आंनि नआव आं सासे गोरिब नखरनिफ्राय बिलं खालामो आरो नांगौ बायदियै रोखोमनि आङो बिजाब पार्सेस एबा बायनानै लानो हाथ'आखै आरो आङो इयुनाव आं बिजाब बाख्रिखौ आं खालामगोन होननानै सिमां आरो मिजिं दं बे बिजाब बाख्रिखौ आं आंनि पार्सनेल फैसाजोंनो आंनि खामायनाय फैसाजोंनो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे बायथुमनानै दोननायजों लोगोसे नआव बिजाब बाख्रि खालामनायजों लोगोसे गामिनि क्लाबावबो मोनसे लाइब्रेरि खुलिनायनि आंहा सिमां दं जाय लाइब्रेरिआव उन्दै से थाखोनिफ्राय एबा नार्सारिनिफ्राय लानानै आफ टु मास्टार्स दिग्रीसिम गासै लेखाफोरा थाजोबगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो ओ बावहाय नुनाय बिजाबफोरजों लोगोसे जार्नेलसफोर जायफोर जार्नेलसफोरा सानसेआरि लाइसि बा दानसेआरि लाइसि बा बोसोरारि लाइसि बेफोरबायदि बिजाबफोरखौबो आंहा कालेक्ट खालामनानै मोनसे समायना रमायना बिजाब बाख्रि आरो गुनगोनां बिजाब बाख्रि खुलिनायनि आंहा मोनसे मिजिं दं